सॼे हिंदुस्तान में सिंधी भाषा जो महत्वु वधीक आहे अहमदाबाद बड़ोदा नासिक धुलिया जयपुर दिल्ली जिते किथे वञो उते सिंधी भाषा कंहिं बि एरिया में वञो मना कोई न कोई असांखे सिंधी मिली वेंदो आहे असांखे सिंधी मिलंदो आहे असां मां त तुर्तु ई सुञाणे वेंदो आहियां उन सिं सिंधी माई या कोई भाई कपिड़ा ॾिसी करे मां समुझी वेंदो आहियां भई सिंधी आहे पोइ भले न सुञाणंदो हुजे उन सिंधीअ में जय झूलेलाल चवंदा आहियूं साम्हूं वारो ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं असांजी सिंधी भाषा हेॾी सवली आहे असां कंहिं महिल कंहिं ट्रेन में कुझु पाण में कुझु ॻाल्हाइणो हुजे त सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं साम्हूंअ वारो जेको साम्हूंअ वारो जेको वेठो हूंदो आहे ट्रेन में हुनखे समुझ न पवंदी इहो छा था ॻाल्हाइनि पिया माना असांजो हिकिड़ो इहो प्लस पॉइंट आहे असां जीअं गुजरात में रहंदा आहियूं हिते गुजराती भाषा आहे त असां सिंधी बि सिंधी बि ॻाल्हाईंयूं गुजराती बि ॻाल्हाईंदा आहियूं पर जेको गुजराती माण्हू आहे सूरत में जेको रहंदो आहे हुनखे त सिंधी भाषा न ईंदी आहे माना असां सिंधियुनि लाइ ॿिनि क़ौमनि खां असांजी सिंधी भाषा जो फ़ाइदो असांखे वधीक आहे